ہمیں کرائے کے لیے ایک ٹیکسی چاہیے اور ہمیں اس کے ٹیکسی میں اپنے اپنے فیملی کے ساتھ سفر پر جانا ہے وہ ٹیکسی ہم خود چلائیں گے اور ہمیں اس کا کرایہ بتائیں اور وہ ہمیں کتنے آٹھ دس دن کے لیے چاہیے جس سے ہم اس سے آپ کو کہ فی کلومیٹر کی قیمت دیں گے آپ بتائیے کہ وہ کہ آپ ایک کلومیٹر کے ہم سے کتنی قیمت لیں گے ہم اس ٹیکسی میں منالی جانا چاہیں گے اور ہم اپنے فیملی کے ساتھ وہاں پر سفر کریں گے آپ ہمیں اس ٹیکسی کا کرایہ بتائیے کتنا کرایہ لگے گا اور کتنے کلومیٹر سے آپ کرایہ لیں گے ٹیکسی ہمیں خود ہی چلائیں گے ہمیں اس کے لیے ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر ہمیں ٹیکسی چلانے آتی ہے بس ہمیں اس میں سڑک کے لیے اور ہمیں وہاں گھومنے جانا ہے تو آپ ہمیں اس کا قیمت کے بارے میں بتائیں اور ہمیں منالی گھومنے جانا ہے